बचपन से ही मुझे किस्से और कहानियों का बहुत शौक़ है इसलिए मैं बचपन से ही किताबें पढ़सा रहता हूँ उनमें से कुछ क़िस्से ऐसे होते हैं जो मुझे बहुत पसंदीदा भी करते हैं और कुछ क़िस्से ऐसे होते हैं जो मुझे बहुत भावुक कर देते हैं और रुला देते हैं वैसे कुछ दिनों पहले मैंने एक किताब में ग़रीबी के बारे में परधा पढ़ा जो जिसने मुझे बहुत भावुक कर दिया ग़रीबी में इंसान को बुत तकलीफ़ें देखनी पड़ती है छोटी छोटी चीज़ों के लिए ही बहुत सोचना पड़ता है ग़रीबी ग़रीब लोगों को एक टाइम का भोजन मिलना भी बहुत मुश्किल होता है और अगले वक़्त का भोजन के लिए उन्हें कुछ पता नहीं होता है ग़रीबी में इंसान ग़रीब इंसान के बच्चों को पढ़ने का मौक़ा भी नहीं मिलता है और वे दर दर की ठोकरे खाते हैं ग़रीबी इंसान को बहुत दुख देती है यह क़िस्सा पढ़कर मुझे रोना आ गया और मैं बहुत भावुक हो